میں ایسی بہت ساریے جگہوں پہ جاتا ہوں جہاں عام طور پر اچھی تصویریں لیں تصویریں میںری آتی ہیں جیسے کہ میں کہیں باغیچہ پہ باغیچا میں گیا تو باغیچے میں بہت سارے پیڑ پودے ہوتے ہیں پھول ہوتے ہیں اچھے ا سے خخم ہوئے پھول اس کی وجہ سے عام طور پر اچھی تصویریں آ جاتی ہیں تصویریں بہت خوب سندر بہت خوبصورت آتے ہیں اور اس کے علاوہ میں جھرنا جھھرنے کے پاس چلا جاتا ہوں پہاڑوں سے جو جھھرنا پانی گتا ہے وہاں وہاں جانے کے بعد بہت اچھی تصویریں آتی ہیں اوپر سے پانی گر بانی چی ہم کھڑے ہیں اسی کی تصویر آ کھینچا رہے ہیں فوٹو بہت اچھی تصویریں آتی ہیں اور اپنا ہو گیا پہاڑ پہاڑ پہ پہاڑ کے اوپر چڑھنے کے بعد پورا سہر دکھتا ہے پہاڑ پہ چڑنے کے بعد جو تصویریں آتی ہیں تو بھائی تصویریں کا تو کھینا نہیں لاجواب سندر تصویریں آتی ہیں بہت سندر سندر تصویریں آتے ہیں اور کہیں شادی وادی میں گئے تو ہوٹل رہا ہوٹل میں بہت اچھی اچھی تصویریں آتی ہیں ابھی عام طور پر ریلوے اسٹیشن ہو گیا ریلوے اسٹیشن پہ جاتے ہیں وہاں بھی بہت اچھی اچھی تصویریں آتی ہے اس کے علاوہ ہائی وے ہو گیا ہھائیوے بھی بہت اچھی اچھی تصویریں آتی ہے کھیت ہو گئے ہیں گاؤں میں سرسوں کا پورا کھیتی ہویا ہوا سرسوں کا کھیتی میں بہت اچھی فوٹو آتی ہے فوٹو کا تو کہنا نہیں ہے اس کے علاوہ ہمارے چھت پہ عام طور پر بہت اچھی تصویریں آتی ہیں